आंनि मोजां मोननाय खौरांफ्रा जाहैबाय दानि बे सरखारा गोदान आयेनजों फरायसाफोरनि सायाव गोबां अनसुंथाय आरो गोबां मोजां मोजां रोंगथि जेरै आइ पि एस इउ पि एस सि फरायनायनि मोनसे थिरांथा लानाय ड'क्टर इन्जिनियार फरायनो थिरांथा लानाय बेफोरबायदि आसनिआ जोबोद मोजां आसनि दा बेखिनिखौनो आं मोजां खौरांनि गेजेरजों फोरमायहरनाय जायो आरो जोंहा दा जिदाइन बोसोर जिदाइन बोसोर बैसो जायाब्ला हाबा लानो मोनै दा बेफोरबो मोजां आसनि आरो बेजों लोगोसे दानि बे सिटुवेसोनाव गोबां ओ गोरिब गुन्द्रा फरायसाफ्राबो फरायनो थाखाय जोबोद सुबिदा होदों आरो सुबिदा होनायनि गेजेरजों गोबां फरायसाफ्रा दिनै इउ पि एस सि आइ पि एस फरायनो हानाय गोहो ड'क्टर फरायनो हानाय गरिब न'खरनि मानसियाबो फरायनो हानाय खौरांखौ जों मोनो मोनथिहोनो हायो बेखिनि